ہمارے دادا دادی کی تعلیم قرآن پڑھنے کے ساتھ تھوڑی بہت اردو کی کتابیں پڑھنے تک ہی تھی جس سے وہ قرآن کا ترجمہ اور مذہبی کتابوں کا مطالعہ باآسانی کر لیا کرتے تھے اور ہماری امی کی تعلیم ہائی اسکول تک ہی ہے جبکہ ابو نے انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے کیونکہ ان لوگوں کو بچپن میں تعلیم کے بہترین مواقع نہ مل سکے غریبی اسکولوں اور کالجوں کا بہترین انتظام نہ ہونا گھر سے بہت ہی دور تعلیم گاہوں کا ہونا کم عمری میں ذمہ داریوں کا بار اٹھانا چھوٹے بھائی بہنوں کی پڑھائی میں مدد کرنا اور انہیں آگے بڑھنے کے لئے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دینا وغیرہ ان کی تعلیم میں رکاوٹ کی وجہ بنے لیکن فی الحال ان سب چیزوں کا سامنا ہماری جنریشن کو نہیں ہے کیونکہ اب تعلیم کا بول بالا ہر طرف ہے اور ماں باپ بھی بہت محنت کر کے اپنی خواہشیں بچوں کے ذریعہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جگہ جگہ درسگاہوں کا معقول انتظام ہے آف لائن تعلیم کے ساتھ ساتھ آن لائن تعلیم کا بھی انتظام ہو گیا ہے پہلے جو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر تعلیم کو خیرآباد کہہ دیتے تھے اب اگر وقت سے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو بعد میں آن لائن کلاسز لے کر یا پرائیویٹ امتحانات دے کر اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح اب تعلیم کے میدان میں لوگ دن بہ دن ترقی کرتے ہی جا رہے ہیں